हाँ जी सर बात कर रहें हैं जी आप इस्कूल क्यूँ नहीं आ रहे हैं मैं स्कूल से प्रैंसिपल बात कर रही हूँ जी फिर तो आप कब तक आएँगे ऐसे हाँ आपकी शिकायत आई है क्योंकि आपकी अटेंडेंस बहुत कम रहती है आप क्लास में आते नहीं हो टीचर्ज़ आपको तंग हाँ हाँ टीचर्ज़ आपको तंग करतें हैं या आप टीचर्ज़ को तंग करते हो क्योंकि आपका बेहवियर भी अच्छा नहीं रहता है टीचरों के साथ बातचीत आप सही से नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे आना चाहिए ना ऑफ़िस में शिकायत करने आना चाहिए था आप आए क्यों नहीं अच्छा ठीक चलिए तो अब आप इस्कूल आइए आपकी तबियत सही हो जाए तो आप इस्कूल आना और मे मेरे से आके मिलना पहले तो ठीक है